खेत में काम करते समय जो धान उन लगाते समय सब कजरी गाते हैं मोबैल ले कर जाते हैं दो चार लोग रहते हैं तो कजरी उजरी ख़ूब गाते हैं वही हंसी मज़ाक़ सब करते हैं गेहूं भी काटते हैं तो होली के होली का समय रहता है ना तो सब लोग होली वाला फगुआ अगुआ गाते हैं और अबीर सबिर ले कर जाते हैं वो भी खेलते हैं और खेतों में जैसे काम करने समय हर सब्ज़ियाँ उब्जियाँ लगा रहे हैं पालक काट रहे धनिया उनिया काट रहे हैं तो गाना सुनते हैं दो चार लोग रहते हैं तो बात भी कर कर ना बहुत पसंद करते हैं और घर का काम करते समय हम जैसे खाना बनाते हैं ना तो गाना वाना बहुत अच्छा लगता है तो अपन भक्ति गाना उना लगा कर ख़ूब सुनते हैं हम गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह का जैसे हो गया आरती उरती वाला गाना हो गया वो भी बहुत अच्छा लगता है हम को सुनने में वो भी सुनते हैं घर का काम गैया को दूध काटा कोई हर सब कुछ रहता है बर्तन बच्चे को तैयार करना ईस्कूल भेजना बहुत सारे काम रहते हैं और ख़ाली टैम होता तो वो अपन मोबैल में गाना सुनते हैं और यही सब काम रहता है दिन में नाश्ता सुबह बनाते हैं फिर खाना बनाते हैं उसके बाद बर्तन धोते हैं तब होता है काम उन चल चलता रहता है इस लिए हम लोग बहुत मोबैल उबैल देखते हैं घर का काम करते समय सब को गाना सुनते हैं अच्छा लगता है गाना सुनने के लिए